मैं कैमरे से एक तो अपनी तस्वीरें लेना ज्यादा पसंद करती हूँ और जो मैं मंदिर में वगैरह में घूमने जाती तो मैं अपने ठाकुर जी की तस्वीर लेना पसंद करती हूँ उनका जो नित्य शृंगार होता है उसे देखना उनकी उनको कैमरे में कैद करके उसको बाद में देखना मुझे बड़ा प्रिय लगता है और जब भी मैं अपनी घूमने जाती हूँ अपने परिवार वगैरह के साथ में तब भी मैं अपने पूरे परिवार के साथ में फोटो वगैरह अपना उनका सबका खींचती हूँ और वातावरण में भी जो भी बदलाव होते हैं उनका भी वो मतलब फोटो वगैरह खींचती हूँ ये सारी जो फोटो वगैरह है मेरे खींचने का जो कारण है वो ये है कि जो वो समय कभी ठहरता नही हैं समय बदलता रहता है तो उनको मैं यादों की तरह खींचती हूँ ताकि मै बाद में जब भी उन चीजों को देखना चाहूँ याद करना चाहूँ तो वो जो चित्र है जो फोटो है वो मुझे उस समय की याद दिला सकता है और मैं उस समय को फिर से मतलब फ़ील कर सकूँ